دہلی میں تعلیمی نظام انفرادی طلب کی ضروریات اور اہداف پر ناکافی توجہ سے نپٹنے کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہا ہے جس میں اسپوٹ سنٹر کو ڈیولپ کرنا شامل ہیں بہت سارے کالجیز میں اسکولس میں ان کے اندر ایک اسپوٹس کامپلیکس سیٹ اپ کیا گیا ہے جس میں اسٹوڈینٹس جو ہیں الگ الگ اسپوٹس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں جیسے کہ کرکٹ ہے ٹیبل ٹینس چیس کیرم لان ٹینس وغیرہ کی وہ ریسلنگ اور باکسنگ وغیرہ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں اور اس میں اپنے کیریئر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اسکولس جو ہیں بہت ساری سیمنارس کرتے ہیں جس میں اسٹوڈینٹس کو ان کے لیے گول سیٹ اپ کرنا ان کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے ان کے ویزن کی کلیئرٹی پہ یہ کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری اسکولس اینڈ کالجیز ٹیچرس کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں تاکہ وہ ان کی ٹیچنگ کی ایبلٹیز کو امپروو کیا جا سکے اور وہ اسٹوڈینٹس کو اچھی طرح سے گائڈ کر سکیں اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی بھی کلاسیز ہوتی ہیں جس میں اسٹوڈینٹس جو ہیں پوئٹری کرنا پینٹنگ کرنا ڈانس سیکھنا میوزک سیکھنا اور انسٹرومینٹس بجانا وغیرہ سیکھ سکتے ہیں اس میں اس میں کہ چکن کاری اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں اور اس میں اپنے جو ان کی جو صلاحیت ہیں اس کو نکھار سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں